हम घर में जो है वो एक ड्रिंक बनाते हैं ड्रिंक पे जैसे हो गया आम का रस हो गया या मैंगो शेक हो गया ये सब कोफ़ी हो गयाी ये सब हम विभिन्न प्रकार के जो है पदार्थ बनाते हैं पीने के लिए